भारत में ऐसी कई जगह स्थित हैं जहाँ मुझे बाइक पर घूमना बहुत पसंद है जैसे कि कई धार्मिक स्थल हैं जैसे उज्जैन महाकालेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर नार्म्नार्वो सितानीघाट और पंचमढ़ी पंचमढ़ी और मईहर शारदा धाम वैष्णो देवी आदि जगह घूमना मुझे घूमना बहुत पसंद है

मुझे बाइक पर एक अच्छी प्रोडक्टिविटी का मुझे बाइक पर घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैं बाइक का सफ़र ज़्यादातर करती हूँ मुझे मेरे परिवार वाले हमेशा धार्मिक स्थलों पर जाने का सुझाव देते हैं की धार्मिक स्थलों पर सकारात्मक उर्जा आती है इस वजह से धार्मिक उर्जा वाले स्थान धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए ताकि वहाँ से हमको सकारात्मक ऊर्जा मिल सके और हम उस ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी उससे अपने जीवन के सही सही निर्णय ले सकें हम बाइक से घूमने में हम कई सावधानियाँ तो रखनी ही चाहिए परन्तु बाइक से घूमने में बहुत आनंद भी आता है फोर वीलर और छह वीलर के वाले साधनों पर घूमने में इतना आनंद नहीं आता है जितना कि बाइक पर घूमने में आनंद आता है और ख़ासकर जब दो लोग साथ में होते हैं तब बाइक पर पर घूमने का मज़ा कुछ और ही होता है हम उस मज़े हम उस आनंद को प्राप्त बस वगैराह ट्रेन वगैराह में उस आनंद का यह अनुभूति नहीं कर पाते हैं जो बाइक पर घूमते समय हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं